ہاں حکومت مہاراشٹر جو ہے تو وہ جو چھوٹے چھوٹے لیول پہ بزنیسس ہیں ان کے ڈیولپمنٹ کے اوپر کا کام کر رہی ہے اور ان بزنیسس کی مدد بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہے انہیں الگ الگ مختلف ذرائع یا پھر اپورچنٹیز دے رہی ہے کہ جس جس سے وہ گرو گرو کر سکیں اور ناسک میں کئی ساری فیکٹریاں وغیرہ ہیں جیسے کہ سنجیت انسٹرومنٹ اور سنجیت انسٹرومنٹ اینڈ پرائیویٹ لمٹیڈ منی دھاری ملز انڈیا سپتاس سپتاسری نگری اسٹیل ہولڈنگ مل وغیرہ اور اس کے علاوہ جو ہے تو مالیگاؤں میں بھی جو ہے تو پاور لوم انڈسٹریز ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں